असां पंहिंजे हथ सां ॾाढी शयूं उपहार में ॾींदा आहिनि जीअं कि ग्रिटिंग काड ग्रिटिंग काड जीअं असांजे लखनऊ में चेटीचंड जो बहिराणो निकितो हुओ असांजे हर मोहल्ले पाड़े मां अलॻि अलॻि बाहिराणे जो ठही निकितो हुओ हुन में असां सभिनिनि बारनि खे वॾनि खे ग्रिटिंग काड ठाहे करे ॾिनो हुओ जीअं कि उन्हनि खे पतो चले सिंधी में कीअं ॻाल्हाइबो आहे कीअं

क्रिसमस में बि ठाहींदा आहियूं ताकी ॿार सिंधी सिखी सघनि और सिंधीअ जो प्रचार थी सघे और असां हस्तकला बि असल में कंदा आहियूं हस्तकला मां पाणेई करिणा पसंदि कंदी आहे छोकी असांजे मन में जेको बि हूंदो आहे उहो असां पहिरें रंगनि सां भरे सघंदा आहियूं उहो असां भरे सघंदा आहियूं ऐं मां हस्तकला सेखारींदी बि आहियां जीअं कि उहो बि आहे पंहिंजे मन जो हथ रंग भरे सघनि हुनजे अंदर में जेको बि अथनि सभु कुझु करे सघंदा आहियूं ॾेखारे सघंदा आहिनि कि मुंहिंजे अंदरु छा हले थो उहो हस्तकला जे ज़रिए उहो सभु आराम सां समुझ में अची सघंदो आहे